अशें ट्रॅक करतना आमकां एक गजाल लक्षान धरची पडटा ती म्हणजे केन्ना वयतले आमी किंवां केन्ना आमी भायर सरतले आतां ट्रॅक जर गोव्यान आसत जा तितलो तेजो त्रास जायना कारण एका दिसा भितर तो ट्रॅक किंवां जें कितें आमकां पोळोवपा जाय तें पोळोन आमी येवंक शकता आनी यें हितून एक गजाल आसा ती म्हणजे कोणूय समजा कामाक वयता किंवां आपलो जो ताचो कोणाचो बिजनस आसा आनी कितें आसा अशें मनीस समज जर तुमच्या वांगडा जर वयता जाल्या तेंचो सगळ्यांचो टायम केन्ना ते येवंक शकता केन्ना ते एवेलेबल आसा ह्यो गजाली लक्षांत घेवच्यो पडटात कारण कोणूय समज ज कामाक ज वयता आल्या एक स् आयतार हो एकूच दीस तेंचे खातीर फ्री आसता किंवां समज जर पब्लीक हॉलिडे आसत जाल्यार एक दीस ते फ्री आसता

किंवा ट्रॅकाक वचपाचें हे सगळ्यो गजाली लक्षान धरून थारावचें पडटा

एडजॅसमँट करता आमचे खातीर ना अशें म्हण्णा हांव की बरेच फावटी घरा कळ्ळी आवय बापूय आसात बायल आसात भाव आसात अशीं कोण आसा तीं आमच्या खातीर एडजॅसमँट करता ना न्ही

कारण एक म्हणजे म्हजी घरा कळ्ळी सगळीं फॅमिली मॅम्बर्ज जे आसा तेणी म्हाका खूब सपोर्ट केलो हितून केन्ना खंय वचपा जाय जाल्या हय तूं चल आमी पयता घरा कडेन कितें तें अशें तेंचो सपोर्ट आसतालो आनी तशेंच म्हाजे फ्रँड जे आसात जे म्हाज्या वांगडा वयताले तेणीय बी जेन्ना केन्ना गरज पडटा तेन्ना प्रत्येक कामान किंवा ट्रॅक एरेंज करपा खातीर आसत किंवा बाकी सगळ्यो गजाली आसत खंय वचपाचें खंय रावपाचें कितें करतलो ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो फ्रँडानीय बी मॅनेज केल्ल्या कारणान हे अशे ट्रॅक जे आसात ते हांव कोरूंक शकलो आनी हेचे फुडें हांव करूंक शकतलो अशें हांव मानता